नमस्कार मैं अकेली आई हूँ हमें आपके पूरे जौनपुर ज़िले में घूमना है उसके बारे में जानकारी देनी है नहीं हम अकेले हैं तो आप कितना पैसा लेंगी कौन कौन सी जगह दिखाएँगी अच्छा और खाने में क्या क्या व्यवस्था है और इस हिसाब से तो आप पैसा ज़्यादा मांग रहीं हैं थोड़ा बहुत कम कीजिए तभी तो अरजेस्ट होगा गाड़ी कौन सी है आपकी ठीक है मैम नमस्कार धन्यवाद